हैलो हाँ भैया आप कैब से बोल रहे हैं मुझे ना कैब चाहिए पच्चीस तारीख को मुझे प्रेमनगर तक जाना था कितना पैसा लेंगे आप अच्छा ठीक है तो आप पच्चीस तारीख को सुबह दस बजे तक आ जाएंगे चलिए ठीक है भैया ओके